हमारा अरोस पड़ोस के पर्यटक क्षेत्रों में जो बाहरी पर्यटक विदेश बाहर से आते हैं उनके लिए ठहरने कि सुविधा ठहरने के सुविधा के लिए पर्यटकों स्थलों पर घर मकान कमरा होटल आदि इत्यादि कि सुविधा होती है ज़िनममे जिससे उनको ठहरने में सुविधा हो सके ठहरने के लिए साथ साथ उनको खाने कि सुविधा भी अच्छी दी जाती है रहने के लिए नहाने धोने खाने पीने सोने इत्यादि के लिए अच्छी सुविधा दी जाती है जिससे की आराम से वहाँ पर पर्यटक आ के ठहर सके उनको पूरी सुविधा मिल सके उनको कोई भी परेशानी नहीं हो सके ठहरने के लिए पर्यटक स्थलों पर